हेलो भइया रेस्टोरेंट से जी जी हाँ क्या कहते हैं मुझे क्या कहते हैं खाना चाहिए दो तीन थाली जी हाँ और खाना में क्या क्या है जी दाल चावल और सब्जी किस चीज की सब्जी है पनीर की अच्छा अच्छा पनीर की है और पालक भी अच्छा अच्छा पालक पनीर अच्छा चलो ठीक है चलो चलो अच्छा ठीक है और अचार वगैरा उसमें है कि नहीं है ला देना और क्या कहेते हैं मीठा ओठा है कुछ कि नहीं अच्छा अच्छा है रसमलाई कर देना ठीक है भइया और क्या कहते हैं हमारा जो है ऑडर दे रहा हूँ उसे पहुँचा देना टाइम से और इसका वो कितना होगा

चार थाली टाइम से पहुँचा देना भइया ठीक है और ठीक है भइया अच्छा